हॅं हॅं बोलियै

अयियौ जी

जी जी बोलियौ

जी हॅं हॅं रहैक सुबिधा हइ तब केना की लै छियै पढ़ैमे केना बच्चा सुबिधा की छै हॅं हॅं सब मिलै हइ हॅं उटूब पर बच्चाक लेल तैयो पढ़ पढ़तै तब ने बढिऑंसॅं हॅं हॅं समझ फेर देखियौ बच्चा पढ़तै तकर बादे ने समझ एवं बनैके कोशिस होतै ठीक समैझ लै जाउ सब किछु व्यवस्था ठीक हइ कोंपीक हॅं काॅपी कलम सब ई सब लए कऽ बच्चाके पढइनाइ लिखेनाइ

पढ़तै कोन चीज हॅं हॅं हॅं हॅं ठीक नहि तऽ ओना होयत

जी जी की नहि तऽ ओहिमे बच्चा बिकास करत हॅं जी तब स्याम दाई जी जी हॅं फेर ई ई ई प्रयास बहुत अच्छा है मानि कऽ चलियौ जे ई कुल्हे ठीक हइ बच्चाके ज्ञान भी अपना समाज समाजके भी

हॅं हॅं हूॅं हूॅं हॅं तब तब ने बच्चा आगाॅं बढ़त अयसे केना बढ़त जी जी ई सीधे आब कोई दिक्कत नहि है आपके लिये बहुत अच्छा बात आपके लिये तऽ बहुत अच्छा बात अच्छा आब माईन क चलियौ सबस पहिले साफ सफैया ध्यान रहनाइ छै कोंपी कलम भी